ہیلو جی یس سر او کے ایک منٹ میں کیلکولیٹ کر لیتا ہوں او کے ایک پلیٹ پراٹھا ایک پلیٹ آملیٹ ایک پلیٹ مٹن بریانی سر آپ کا اِس پہ پینتالیس سو روپے ہو گئے ہیں ہاں یس سر سر ہمارے پاس کوالیٹی اچھی مِلتی ہے اور سروس چارج وغیرہ ہے اور اُس کے علاوہ جو ہم ریفائن وغیرہ کے اندر نہیں بناتے ہیں اِس کو دیسی گھی کے اندر ہمارے یہاں پہ ساری چیزیں پروائیڈ کرائی جاتی ہیں

سر میں معافی چاہوں گا آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوکل شاپ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ یہ ڈالڈا گھی یا جو لوکل تیل ہوتا ہے جس سے ہارٹ کی اور بہت ساری پریشانیاں بیماریاں بڑھتی ہیں آپ اُن چیزوں کی بات کر رہے ہو یا آپ اُن ہوٹلوں کی بات کر رہے ہو ہمارے یہاں تو اُس طرح کا کچھ بھی چیز نہیں مِلے گا آپ کو ریٹ تو تھوڑا سا ہائی مِلیں گے لیکن کھانے کوالیٹی ہم اپنے سے بیٹر سے بیٹر دینے کی کوشش کرتے ہیں ہاں ہاں وہ میں میں سوری سوری سوری میں آپ کو بتانا بھول گیا اِس میں آپ کو ٹین پرسینٹ آپ کا آف ہو جائے گا ہاں ٹین پرسینٹ ہو جائے گا اور آپ کو ڈیلیوری وغیرہ ہمارا ہی لڑکا کر کے آئے گا آپ آپ کے گھر پہ کھانا ہمارے ہی لڑکا پہنچا کے آئے گا آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے سر ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے اندر ڈیلیوری آپ کے یہاں پہ پہنچوا دیں گے اِس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اگر اِس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آپ کو بیس پرسینٹ آپ کو آف ہو جاتا ہے جو چارجز ہوتے ہیں ہاں یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے یہ کسی اور ہوٹل پہ نہیں مِلے گا اور آپ میرے کو لگ رہا ہے آپ نے فرسٹ ٹائم آڈر کیا ہے تو آپ کو ایز اے کمپلیمنٹری میں آپ کو کچھ ایکسٹرا اِس میں کھیر وغیرہ اپنے اسپیشل ہوٹل کی کھیر بھیج دے ٹویلو اوکے اوکے اوکے اوکے تھینک یو